आं फरायसालियाव मोजां मोनसिननाय आयदाया जाबाय बिमा राव मानोना बिमा रावआव जोङो जोंनि रावजोंनो फरायनो मोननायखाय जों गासैखौबो बुजिनो हायो आरो बे बिमा रावआव जाहैबाय जोंनि सिगांनि जों नुबोयै एबा खोनाफैरो गासैबो बाथ्राफोरखौनो बेवहाय बेरखांनाय नुनो मोनो आरो जेरै मिथिंगानि समायना समायना बिफां लाइफां बिबार बायदिसिना न' बां मानसि दुमसि गासैजोंबो गासैखौबो सानखांनानै लिरनाय बेवहाय नुनो मोनो आरो फरायनो मोनो जों आरो जोङो खन्थाय बेवहाय बिफां लाइफां मिथिंगायारि मिथिंगायारिफोरखौ लानानै लिरनाय खन्थाय गासैखौबो जोङो बेवहाय फरायनो मोनो आरो जों गोरलैयैनो बिमा रावखौ गावनि राव हिसाबै बुजिनो मोनो बेनिखायनो जोङो बिमा रावखौ रायज्लायनो फरायनो एबा खोनासंनो मोजां मोनो बेबायदिनो आरो खन्थायफोरावबो गोबां रोखोमनि बिदैफोर हाबनानै थायो खोथाफोर हाबनानै थायो आरो बिदिनो खन्थायफोरल' नङा आरो सल' सल'मा गासैखौबो जोङो फरायनानै मोजां मोनो आरो लगायो सल'फोरावबो आरो गोदोनि जारिमिनफोर जारिमिनफोर मा मा जाबोदों बेफोरखौहायो जों रोखायै नुनो मोनो बिदिनो आरो गावनि आरो गोसो गावनि रावजों लिरनायखाय जोङो गावनो मिथिंगानि बिफां लायफां दावमा दावसा जिब जुनार गासैखौबो लानानै जोङो खन्थाय बायदिसिना सोरजिनो हायो आरो बेनिखायनो जोङो आङो बिमा रावखौ जोबोद मोजां मोनो आरो आङो बेबायदिनो बिमा रावखौ फरायसालियाव साबसिन आयदा हिसाबै साननानै लायोमोन आरो आरो बेनोसै गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर बुजिनो हायो जों बिमा राव फरायनानै आरो बेनोसै आं स्कुल आव बिमा राव फरायनो बांसिन मोजां मोनोमोन